नमस्ते कह रहे थे कि यार उत्तराखण्ड जाने के लिए कैसे जाना है पड़ेगा नहीं जिससे बढ़ियाँ हो जाने में सस्ता पड़े और घूम ले घूम लिया भी जाए अरे केदारनाथ है यार और बहुत मन्दिर है जो बद्रीनाथ यह सब मन्दिर घूमने के लिए जाएँगे ना उत्तराखण्ड में नहीं नहीं हेलीकॉप्टर से नहीं जाएँगे जाएँगे तो पैदल ही जाएँगे या तो घोड़े से जाया जाए

कितना लेते हैं सो कितना खर्चा होता है उसमें नहीं उतना कहाँ लगता है बता रहे हैं अब ठीक है बीस हज़ार यार घोड़े पर बैठकर जाना पड़े तो उस समय पैदल नहीं जाएँगे लोग

तो कैसे कहाँ से कैसे कैसे जाना है से बोल रहे हैं और क्या नहीं तो चेन्ज करना पड़ता है ना चेन्ज करना पड़ता है ना तो मैं तो उत्तराखण्ड जाने के लिए उत्तराखण्ड जाने के लिए तो चेन्ज करना पड़ता है

चलिए तो उसमें बहुत क्या यह कह रहे थे कि ट्रेन से जाना है तो कहाँ कहाँ बदलना पड़ेगा जैसे कि अगर यहाँ से हम लोग जाते हैं

लखनऊ से तो मिलती होंगी नहीं हमलोग इधर रहते हैं ना मऊ ज़िले में मऊ ज़िले में रहते हैं हाँ

अच्छा हाँ तो बस में ज़्यादा पैसा लगेगा ना अरे तो उससे ट्रेन ट्रेन से जाएँगे ट्रेन से जाएँगे तो उससे सस्ता ही है ना हाँ ठीक है